देखियौ जतऽ तक नलके पानि भेटैके सवाल अछि हमरा सभकेँ क्षेत्रमे एखन तक ई सुविधा नहि आयल हँ कार्य एहिपर चलि रहल छै लेकिन जे किछु आबि रहल छै ओ अलगके पार्टी दोसर तेसर पार्टी पैसा खा रहल छै ताहि दुआरे आ जतऽ तक कि बात छै पानि साफके तऽ हमर मित्र जे छथि ओ दोसर इलाकाके छथिन हुनका सभकेँ क्षेत्रमे ई सुविधा आबि गेल छनि आओर हुनकासँ हमरा ई पता चलल यऽ कि हँ बहुत नीक पानि आबै छै पानि साफ रहै छै पिबै योग्य भले नहि रहै छै लेकिन ओहिसँ अपन कार्य कऽ सकै छी हमहुँ सभ चाहै छी जे हमरो सभकेँ क्षेत्रमे जल्दी सँ जल्दी ई आबि जाए ताही सँ हमरा सभकेँ ई सुविधा होएत जेनाकि हमसभ खेती बाड़ी करै छी ई सभ काज करै छी तऽ कल सँ ओतेक ओतेक पानि चला कऽ कऽ चलाकऽ काज करैमे बहुत असुविधा होइ छै तऽ ओ पानि जे आबि जेतै तऽ ओहिसॅं हमसभ खेती बाड़ी कऽ सकै छी पशुपालन जेना हमसभ करै छी तऽ पशुके चारा लगबै मे ओकरा नहाबै मे बहुत एहन काज होइ छै जे जेनाकि कपड़ा धोइ लेल हमसभ चाहै छी जल्दी सँ जल्दी ई आबि जाइ हमरो सभ दिश नलके सुविधा आओर जाहिसँ हमसभ किछु आगाँ काज कऽ सकै छियै हमरो सभकेँ काज मे सुविधा होएत पशुपालन सभमे सभ किछु मे